बड़ी सारी डिशां न जेह्ड़ी साढ़ी रूट्टी हा हिस्सा न जियां चाह् होई राजमा चावत होईये शोल्ले पूड़ी होईये कड़ाह् होईया सलाद होईया जियां अस राजमां चावल बनाने होने ओह्दे च केह् केह् प्याज़ पौंदा थूंम पौंदा टमाटर पौंदे गर्म मसाला पौंदा धनियां मर्चां लाल मर्चां हल्दी लून हर इक चीज़ पौंदी ओह्दे च शैल करियै अस तड़का लान्ने होने उस्सी कड़ाही च तेल पान्ने होने फ्ही उस्सी साड़ने होने तेलेई फ्ही अस उस्स प्याज़ कट्टने होंने शैल करियै थूंम शिलने होंने फ्ही टमाटर शूरने होने फ्ही अस प्याजा दा तड़का लान्ने होन्ने तेलै च पाईयै ते प्याज़ ते थूम दा तड़का लान्ने होने जिसलै ओह् भुज्जी जा फ्ही अस ओह्दे च ओह् करने होने थूंम टमाटर पान्ने होने ओह्दे च बसार पान्ने होने हल्दी ओ मर्चां पान्ने होने लून पान्ने होने अस ओह्दे च शैल करियै उस मसाले गी भुनने होने ओह्दे च गर्म मसाले पान्ने होने शैल करियै उसी उस मसाले गी अस शैल करियै भुन्नने होने फ्ही ओह्दे राजमा जेह्ड़े भुन्नियै अस राजमा उसी शैल गुन्नी गन्नियै राजमांहें अस ओह्दे च पान्ने होने सब्जी च अस शैल करियै उसी भुन्नने होने उनें राजमाहें शैल करियै कुट्टने होने ताकि ओह्दे च मसाला पूरा मिक्स होई जा फ्ही अस उनेंई मसालेई शैल करियै उस्सी राजमाहें अस शैल करिया भुन्नने होने उनें गैस आॉन करियै फ्ही अस ओह्दे च पानी पान्ने होन्ने शैल उनें गड़काने होने शैल करियै राजमाहें फ्ही अल ओह्दे च शैल करियै पंज दस मैन्ट रक्खने होने पंदरां मैन्ट उनेंई गड़कानै बास्तै रक्खने होने राजमाहें फ्ही अस ओ शैल करियै जेल्ले राजमां भुज्जी जान ओह्दे च अस गर्म मसाले पान्ने होने धनियां पान्ने होन्ने फ्ही जियां हून अस चाह् बनाने होन्ने चाह् च अस इक पतीली च पानी पान्ने पतीली च अदरक होईया अजमैंन होई गेई पत्ती होई गेई खण्ड होई गेई अस ओह्दे च शैल करियै पाइयै असी चाह् गी गड़काने होन्ने शैल करियै अस चाह् गी गड़काईया गड़कुईयै फ्ही अस ओह्दे च खण्ड ते पत्ती पाईयै शैल करियै उसी गड़काइयै फ्ही अस दो मैंन्ट उसी गड़कानै आस्तै रक्खने होन्ने फ्ही अस ओह्ॅदे च दुध्द पान्ने होन्ने फ्ही उसी दस पंदरां मैन्ट लगदे फ्ही उसी चाह् उब्बलने ई फ्ही ओह् जेल्लै चाह् शैल करियै गड़किया फ्ही अस ओह्दे च शैल करियै पुनी पनी गलासे च अस पीने होने फ्ही जियां हून अस सलाद बनाने होने सलाद च अस शैल सलाद अस मूली होई खीरा होइया अस उसी शूरी शारियै शूरियै उसी अस शैल करियै कट्टने होने निक्के निक्के पीस कट्टने होने प्याज़ टमाटर होईया मिक्स जियां सलाद बनाना होए ओह्दे च चटनी अस कुट्टने होने पूतने आह्ली धनियें आह्ली मर्चां पाइयै उसी शैल करियै उसी कुट्टी कट्टियै ओह्दे च शैल करियै तेज़ तेज़ मर्चां पाइयै अस ओह्दे च लून शून पाईये ओह्दे च सलाद बनाने होन्ने सलाद ई कट्टी कट्टी धोइयै फ्ही ओह्दे अस मर्चां शर्चां मर्चां पाइयै पूइयै लून पान्ने होन्ने उप्परा काला लून पान्ने होन्ने शैल करियै चार्ट मसाला होइया अस ओह्दे च पाइयै चटनी पाइयै ओह्दे च शैल करियै अस शैल सलाद त्यार करने होन्ने जियां हुन अस आटा गुन्नने होन्ने आटे गी अस शानने होन्ने शैल करियै फ्ही ओह्दे च अस उसी पानी पाईयै उसी आटेई गुन्नने होन्ने शैल करियै तेल लान्ने होन्ने उसी तेल लान्ने होन्ने आटे च शैल करियै उसी गुन्नियै फ्ही ओह्दे च फ्ही ओह्दी अस रुट्टी बनाने होन्ने फ्ही अस ओह्दे फुल्के बनान्ने होने शैल करिये गोल गोल फुल्के फ्ही अस खन्ने होन्ने उनेंई शैल करियै फ्ही जियां हून पुड़ियां होई गेईयां पुड़ियां बी अस मैद्दा छानने होन्ने आटा छानने होन्ने फ्ही अस उसी शैल करियै गिल्ला करने होने उनें गुन्नी गन्नियै फ्ही अस ओह्दियां पुड़ियां कड्ढने होन्ने तेल कड़ाही च पाइयै ओह्दे च तेल साड़ी सूड़ियै फ्ही अस ओह्दे च पुड़ियां क'ड्डने होने शैल करियै फ्ही अस पूड़ियां क'ड्ढी कुड्ढियै फ्ही अस चनें बनाने होन्ने शैल करियै चनेंई उनें अस गिल्ले करियै रक्खी ओड़ने होन्ने पैह्ले इक दिन पैह्ले उबालियै रक्खी ओड़ने होन्ने फ्ही अस चनें बास्तै बी शैल करियै मसाले रक्खने होन्ने फ्ही अस कड़ाही च तेस पान्ने होन्ने शैल करियै फ्ही अस जीरा कढी पत्ता पाई पुईयै अस ओह्दे च प्याज पान्ने होने प्याज जिसलै भुज्जी जा फ्ही अस ओह्दे च थूंम पान्ने होन्ने प्याज थूंम पुज्जी जा फ्ही अस ओह्दे च टमाटर पान्ने होन्ने शैल करिये जेल्ले मसाला शैल करियै भुज्जी जा फ्ही अस ओह्दे च ओह् पान्ने होन्ने पंज दस मैन्ट अस उसी भुज्जेई रक्खने होन्ने फ्ही अस ओह्दे च ओह् पान्ने होन्ने चने पान्ने होन्नेन् फ्ही चनें गी शैल करियै भुन्नने होन्ने शैल करियै दस पंदरा बीह् मैन्ट लाइयै अस सटिम गैस चनेंई भुनने लान्ने होने शैल करियै फ्ही जिसलै चने भुज्जी जान दिक्खने होने भला चने भुज्जिये फ्ही अस ओह्दे च शैल करियै ओ करने होने पानी पान्ने होन्ने फ्ही उनेंई शैल करियै गड़काने होन्ने ते फ्ही इन्नी शैल खशबू आंदी जिसले अस खन्ने होन्ने शैल फ्ही अस उने भुज्जी भज्जियै शैल करियै बनाने होन्ने फिर चावल बनान्ने होन्ने चावल साफ करने होन्ने शैल करियै उनें धोन्ने होन्ने पानी कन्नै शैल त्रै चार पानी कन्नै धोन्न्ने होने फ्ही अस पतीले च पानी रक्खने होन्ने शैल करियै जेल्ले पानी गड़किया फ्ही अस ओह्दे न चावल पान्ने होन्ने फ्ही दस बीह् मैन्ट लगदे चावल बनने शैल करियै चावल शावल बनने बी फ्ही दिखदे रौह्ने होन्न्ने भला चैक्क करदे रौहाने होन्ने जेल्लै चावल बनी जान फ्ही शैल चावल बनी जंदे अस ओह्दे चा पेच्छ कड्डने होन्ने पानी दी शैल करियै फिर सिम गैस उप्पर रक्खने आ जेह्ड़ा थोह्ड़ा बौह्त पानी रेही जंदा अस ओह्बी ओह्दे चा पानी खत्म करने होन्ने फ्ही शैल करियै बनी जंदा फ्ही अस कड़ाह् बनाने होन्ने जियां कड़ाह् होइया ओह्दे च पौंदी खण्ड गरी होई ओह्दे च पान्ने होन्ने शूरी शारियै जियां हुन असैं कड़ाही च देस्सी घ्यो रक्खेआ जेल्ले गर्म करने फ्ही असें ओह्दे च सूजी पाईयै शैल करियै भुन्ननी जिसले सूज्जी भुज्जी जा जियां शैल जिसलै सूज्जी भुज्जै इयां सिम गैस उप्पर जिसलै खशबू आ स्हानू शैल करियै भला सूजी भुज्जी गेई फ्ही अस ओह्दे च खण्ड पान्ने होने सूजी च शैल करियै जिसलै सूजी भुज्जी जा शैल जिसलै खण्ड ते सूजी इयां शैल करियै मिक्स होई जा फ्ही अस ओह्दे च पानी पान्ने होन्ने शैल करियै फ्ही जेल्लै उसी सिम गैस र इयां गड़काने रक्खी ओड़ने होन्ने रेड़्ने मारने होने ओह्दै च दो दो मैन्ट बाद दिखदे फ्ही जिसलै शैल करियै होईया फ्ही अस ओह्दे च ड्राई फरूट पान्ने होन्ने जियां बदाम काजू सूजी होई गेई गरी होई अस ओह्दे च पान्ने होन्ने फ्ही इन्नी शैल खश्बू आंदी फ्ही सिम गैस्सै उप्पर रक्खने होन्ने उसी दो त्रै मैन्ट भला शैल करियै बनी जा जियां हून सब्जी होई सब्जी बनान्ने होन्ने सब्जी गी पैह्लैं अस शैल करियै गर्म पानी चा क'ड्डी कुड्डियै अस शैल करियै धोन्ने होन्ने उनें फ्ही अस ओह्दे बाद उनें अस कट्टने होने शैल करियै फ्ही सिम गैसे उप्पर रक्खने होन्ने फ्ही प्याज टमाटर प्याज टमाटर कट्टने होन्ने आं शैल करियै कड़ाही च अस तेल रक्खने होन्ने शाल करियै फ्ही तेल जिसलै भुज्जी जा भुज्जी जा तेल ते फ्ही अस ओह्दे च प्याज पान्ने होन्ने थूंम पान्ने होन्ने जिसलै शैल करियै भुज्जी जा प्याज थूंम फ्ही अस ओह्दे च टमाटर पान्ने होन्ने जेल्ले ओह् दोने तड़का शैल करियै भुज्जी जा फिर अस कट्टी दी ओह् सब्जी पान्ने होन्ने ओह्दे च फ्ही ओह्दे च कट्टी दी ओह् सब्जी पान्ने होन्ने शैल करियै जेल्ले ओह् बनी जा सब्जी च फिर पंदरा दस पंदरां मैन्ट दस पंदरां ओह्दे च भुज्जनेई रक्खने होन्ने शैल तेज़ तेज़ मसाले पान्ने होन्ने ओह्दे च मर्चां होईयां तेज़ तेज़ र्चां होईयां शैल गर्म मसाले पान्ने होन्ने उने ई अध्दा घैंटा रक्खने होन्ने जिसले शैल करियै सब्जी बनी जा फ्ही अस तक्खने होन्ने